ह्या तेंपाक चडशे वेगळ्या वेगळ्या शहरांनी वचप जालें ना गोंयान पण चडशे सपोज डॉक्टरा कडेन वचप वचपाचे आसत जाल्यार म्हाका पणजे वचचें पडटा तशेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या घरा वचचें पडत जाल्यार म्हाका फोण्यां वचचें पडटा सो आमी बेजिकली आतां सण परबी आसता तेन्ना आमी आमच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वता म्हणल्यार वेगळ्या वेगळ्या शहरांनी वता आतां सण परबी म्हणल्यार आतां येवपाची आसा चवथ सो ते चवथी खातीर आमी आतां आमी सावथ गोवान आसा म्हणल्यार आमी दक्षिण गोंयान आसा सो आमकां उत्तर गोंयान वच्चें पडटा तें म्हटल्यार पिरणां पेडण्या त्या वाठारांत